जैसे हम गए थे गाड़ी लेके सोमनाहा सोमनाहा से गए थे शादी में गए थे तो बहुत मतलब फिल हुआ था जैसे अच्छा लगा था हमको जाते हुए तो गए थे वहाँ भी और शादी में गए थे तो अच्छा बराती मेन्टीनेंस बढ़िया हुआ था वहाँ गए थे तो रह गया और उसके बाद समस्तीपुर भी गए थे कितना बार वहाँ भी गए थे शादी में गाड़ी लेके वहाँ भी देखे थे बहुत अच्छा था शादी विवाह बढ़िया लग रहा था और उसके बाद दरभंगा भी गए थे वहाँ भी गए थे तो बहुत अच्छा लगा था उसके बाद वहाँ से आए उसके बाद गए थे दरभंगा गए वहाँ से भी आए थे रास्ता में ट्राफिक मिल जाती है तो उसमें भी लेट लग जाता है तो घर वाला भी दिक्कत होता है और गए थे वहाँ भी और आते भी हैं वहाँ से तो घर का भी लेट भी हो जाता है वहाँ से आते हुए और गए थे तो अभी आए हुए थे तो गए थे वहाँ वहाँ से भी आए हैं समस्तीपुर भी गए थे अभी बैरमपुरा भी गए हैं और जाते भी रहते हैं वहाँ भी और आते और आते हैं लेट के और चलना फिरना तो है जाना पड़ता है सब जगह जाते हैं जैसे तबियत ऊबयत किसको भी खराब हो जाता है ऊसमें भी जाते हैं घूमने उमने घुमात के ले के आते हैं देखवा उखवा के अच्छा से देखवा उखवा देते हैं डाक्टर कण भी आते हैं तो ले के आते हैं देखवा के और गए थे एक बार गए थे क्या कहता है यहाँ दलसिंघसराई गए थे उसमें भी बहुत परेशानी हुआ था शादी में गए थे तो और आए थे लगभग दो तीन घंटा लग गया था आने जाने में गए थे तो उफ वहाँ बादमी सब बोलबो किया जे इतना लेट कैसे हुआ तो कहे कि जे भाई गाड़ी गड़बड़ हो गया इसलिए लेट हो गया था ठीक है वैसन कोनो बात नहीं है तो बोला कि जे अच्छा ठीक है जाओ फिर हम लोग आ गए थे और जाने के फेरी एक बार गए चकमैसी गए चकमैसी से आए हैं वहाँ से भी चले आए थे हम टैम से घर पे और बगल में है लदौरा लदौरा भी गए थे वहाँ से भी आए थे घूमते हुए ठीके ठाक से आए थे हम और नजदीक में रमौली है रमौली में भी गए थे अच्छा से गए थे और आए थे टैम से

टारा भी गए थे टारा से भी आए थे बहनपुर भी गए थे सब जगह से घूम फिर के आए थे तो गए थे वहाँ लेकिन जैसे करूहा हुआ

मालीनगर ये सब में गए थे तो अच्छा ही हुआ था और पूसा भी गए थे